माँछ मारै जाइत काल पहिने उपकरण बहुत तरहसँ बहुत साधन सब नहि छलय ओना एखनका समयमे बहुत तरहसँ सरकार अइपर ध्यान दैके वास्ते छै जे बहुत तरहसँ उपकरण व्यवस्था जाल जेना जाल महाजाल बहुत तरहसँ भऽ गेल छै अइके लेल सरकार जे छथिन से बड़का बड़का जाल सबके व्यवस्था कऽ कऽ मछुआरा सबके बहुत तकनीकके बहुत अथी मेहनत कऽ कम कऽ देलखिन जैसऽ एक बेरामे पोखरिके एकैक क्विंटल दू दू क्विंटल माँछ एक बेरामे जालके निकलि जाइ छै मछली अइ दुआरे मछुआरा सबके बहुत परेशानी छै से अहाँके एकैक बेरमे बहुत परेशानी कम भऽ गेल छै आओर मछुआरा सब खुश रहै छथि माँछ मारबाक लेल ओइमे जेना रौहु भकुरी मने नैनी ईसब माँछ इत्यादि बहुत तरहसँ पोखरिमे फसऽ फसै छै आओर माँछ मारैके लेल बहुत सुन्दर सब ओकर सब्जी सब बनायल जाइ छै माँछके तरह तरहके मने तरुआ बहुत तरहके चीज सब बनायल जाइ छै तैर कऽ खाइमे बहुत अच्छा लागै छै आओर माँछ सबके विशेष रूपसँ मने ओइमे अण्डा सब पाओल जाइ छै आओर अण्डा सबके लेल बहुत नीक लागै छै तै दुआरे माँछक लोक मछुआरा सब बहुत सरकार अइपर कदम उठेलखिन आओर माँछ सबके विशेष रूपसँ पकड़बाक लेल छोटसँ छोट आओर पैघसँ पैघ माँछ एक बेरा जालमे पकड़ा गेलाके बाद माँछ मछुआरा सब बाहर निकालै छथिन आओर अपन छै से मछुआरा सब अपन खुश रहै छथि आओर अपन बाजारमे जाकऽ बेचै छथि ओइसँ हुनका मुनाफा होइ छनि मुनाफा भेलाके बाद अपन परिवार सब चलबैति छथि इएह सबके मने दुनिआ सांसारिक पारम्पपरिक नियम छै